मलाह जे रहै छै जे कोनो भगवानके पूजा करै हइ तऽ ओ जाइ छै कभी कहै कि जे हँ पानि अएतै तऽ माछके मनबै हइ कि तऽ माछ हम खूब मारबै सभगोटा जाकऽ गीत गाबैत जाइ हइ जे हमरा खूब माँछ हुअए जे हम बेचब बेचिकऽ हम कमाएब पइसा हैत हम सबदिन हम मारब आओर पइसा हैत कमेबै आओर बिजनिस करब हम ईसब बात कहै छै जे कोनाकऽ मारबै से सब सब मलहीसभ झुम्मरि पाड़ैत गीत गबैत जाइ छै से हमरा हँ माँछ हेतै से हम बेचबै गङ्गा माइके सुमिरै छै जे केहनो समुन्दर रहै छै केहनो गति रहै छै तऽ डुबै नहि हम मनबै छै हमरा माँछ आबै से आमदनी हुअए हमरा से मछरी मारिके हम जाएब हम मार्केट करैलए घुमिके हम बेचब हमरा किछु पाइ हैत आमदनी हैत सभ मलाहसभ मछरी लऽ कऽ बैठल रहतै तिआर लऽ कऽ बैठल रहतै तऽ आब कहतै जे हम माछ अएतै जे हम छानिके बरछी भाला लऽ कऽ मारिके हम जेबै मार्केट करैलए बेचिके हम बिजनिस करब से कोना करबै बाल बच्चा एहिबेर सब गीत गाबैत झुम्मरि पाड़ैत सभ मलाहसभ तैआर होके जा रहै नदी कातमे बैठिके इन्तजार ताकैत रहतै जे हम आब पानिमे तिआर गिरेबै तिआर गिराकऽ कोइ बरछी लऽ कऽ कोइ भाला लऽ कऽ बैठल रहतै माँछ मारिके गिराकऽ रखतै तार तब फेर मार्केट जेतै करैलए हुनका कोना हेतै जे हम पेठिआके के बेचिके हम पाइके लऽ कऽ बाल बच्चाके गुजारा कटबै बुझलिए रहतै